आं गस्ला सुनो थाखाय सिगाङाव बिदिनो गस्लाफोरखौ सार्फजों सोमनानै दोनगोन आरो तेन फिफ्तिन मिनित्सनि थाखाय बेनि उनाव बेखौ बोखारनानै दैनिफ्राय बोखारनानै कम्फर्ताव सोमफिनबावो आरो बिदिनो ओमफ्राय थेवबो फाइभ मिनित्स दोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव मालाबा साबुनजों सुबा सुबावबाय आरो बिनि उनाव ओमफ्राय किन्तु आं माबा गस्ला गुफुरखौ आलादा सोमो आरो ओमफ्राय मानोना जुदि दस्राफ्रा गस्लाफ्रा रं ओंखारो बा बेजों नांफादेरनाय जागोन ना बेखायनो बेखौ आलादा सोमो आरो ओमफ्राय दस्राफोरखौ आलादा सोमो आरो बिदिनो ओमफ्राय जेनेबा बोथोरनि सायाव बा जेनेबा बिदिनो मालाबा अखा हानाय बोथोराव जिफोरखौ सुखांनानै बिदिनो रुमाव दुरुं खानानै बेहाय लामो आरो रुम सिङाव फांखा होनानै रान लामो आरो बे सानदुं दुंबा सानदुंआव लामहैफिनो बिदिनो ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ' बिदिनो थाब रानाना बेखायनो बेखौ एखम्बा सान्दुंआव लामसै बिनि उनाव बाहाय मोना जाबाथाय रुम सिङाव लाबोनानै रुमाव फांखायाव फोरानबावसै गोजो गो गोजां बोथोरावथ' गुफुर गस्लाया थाब राना बेखायनो बेखौ फुंआवनो सुयो आरो आं फुंआव सुनानै उनाव फोरानसै ओमफ्राय बिनि उनाव आरो रानबावाबा रुमाव लाबोनानै फांखायाव फोरानबावसै बारजों रान्नाया रानो थेवबो सानदुंआ खम जायो ना थेवबो रान्नाय बारा जाया आरो बेखायनो फांखायाव लाबोनानै फोरानबावो ओमफ्राय गोलोम बोथोरावथ' बिदिनो सानदुंआथ' बेराद माबा जाखायो गोसा जाथारखायो सानदुंआ बेखायनो दसेनो रानो आरो बे गस्लाया जेबो सुबा जेबो माबा नाङा फांखायाव बारा फोरानफैनाङा अखा हाबाल' सिङाव लाबोनानै फांखायाव फोराननांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो दस्राफ्राथ' मा दस्रा बोथोरावथ' सानदुंआवनो फोरान्नाय जाजोबखायो ओमफ्राय बिदिनो अखा हानायावल'सो सिङाव लाबोनांगौ जायो बेनोसै आंनि बुंनाया ओमफ्राय वातार सेब दैखौबो बारा बिदिनो गारलाबायनो नाङा आरो मोनदों होन्नानै मानोना बबेबा जायगायाव दैआनो गैया जायो बेखायनो बिसोर सोरबाफोर लिमितनि बाहायनांगौ जायो ओमफ्राय जोंनि जायगायावथ' आंथ' क'क्राझाराव थायो नालाय क'क्राझारावथ' दैआनो बेराद बुर मोनलाबायखायोखा जेबो दैनि खहा गैया बेखायनो गोसो बायदि युस खालामनाय जायो आरो आंनि बुंनाया बेनोसै